अपने क्षेत्र में स्वास्थय सेवा का स्वास्थय सेवा एक हम लोग की हम लोग के क्षेत्र में पहले एक बहुत दूर अस्पतल हुआ करता था अब तो बहुत नजदीक नजदीक सारे अस्पताल बन गए हैं पहले एक सरकारी अस्पताल हुआ करता था अब तो अनेक सारे प्राइवेट हास्पिटल हो गए हैं पहले हम लोग के नज़दीक में एक स्वास्थय सेवा था हास्पिटल सरकारी जिसमें बहो एक एकाध डाक्टर थे एकाध बस उसमें बहुत अब तो सरकारी हास्पिटलों में इतने डाक्टर हो गए हैं कि जितने मरीज नही है

पहले के अस्पताल थे पूरा जर्जर जर्जर जर्जर हालत में थे अब तो इतना सर सरकार की तरफ से सुविधा मिल रहा है कि इतना हास हास्पिटल की देखें तो जितना इतना अच्छा बना दिया गया है सरकार के द्वारा अनेक सारी सुविधाएँ दे दी गई है कि अब हमको दूर जाने का जरूरत नही पड़ता है सरकारी हास्पिटल में एक कोई भी एमर्जेंसी हुआ एक कॉल करिए घर पर एम्बुलेंस आ जाती है पहले क्या हुआ करता था कि आदमी बीमार हुआ आदमी को हास्पिटल ले जाते ले जाते कहाँ से आदमी रास्ते में ही देख कर जाता था काहे कि उतना सुविधा नही था कोई जिसका वह आदमी ये सगड़ी से ले जाता था खड़ खाड़ पर ले कर जाता था चार लोग उठा कर ले कर जाते थे अब तो तुरंत आदमी बीमार हुआ घर पर एक कॉल कर दिए एम्बुलेंस घर पर आ गई और ले कर एम्बुलेन और आधा हास्पिटल तो एम्बुलेंस से ही बना हुआ है एम्बुलेंस में ही ज़्यादा सुविधा मिल जाता है हम लोग को जिसमें आक्सीजन हुआ एम्बुलेंस में आक्सीजन की सुविधा है जो जो जो मेडिकल है दवा भी है एमर्जेंसी दवा है एम्बुलेंस में ही मिल जाता है आदमी को यहाँ घर पर सब सुविधा लगा कर आदमी लेके चला जाता है और और यह है सरकार की सुविधा है कि वो भी निःशुल्क निःशुल्क एम्बुलेंस आती है कोई पैसा नहीं यही अब सबसे बड़ी सुविधा है हम लोग के लिए हमारे भारतीय भारत में कि कोई शुल्क नहीं है एम्बुलेंस का और आधे घंटे का के अंदर आपके घर कहीं बी हो हास्पिटल कितना भी दूर हो एम्बुलेंस आधे घंटे के अंदर आपके घर पहुँच जाती है और क्या और डाक्टर डाक्टर हास्पिटल में ही उपलब्ध रहते हैं पहले डाक्टर भी उपलब्ध नही थे थे और हास्पिटल में पहले एक्सरे नहीं था अल्ट्रासाउन्ड नहीं था और वो कुछ भी हुआ तो फिर बड़े पहले था कुछ भी थोड़ा भी गंभीर चोट थी तो पहले अपने डिस्टिक में डिस्टिक पर ले कर जाओ चाहे बनारस ले के जाइए चाहे जो बड़े बड़े हास्पिटल में अपने ले कर जब भेज देते रहे देते अब अपने राज्य अपने ही ज़िले में सारी सुविधा उपलध उपलब्ध है सरकारी हास्पिटल में एक्सरे उपलब्ध है अल्ट्रासाउन्ड उपलब्ध है ब्लड टेस्ट उपलब्ध है जो भी करना चाहिए निःशुल्क पहले सरकारी हास्पिटल में कुछ नही था पर्ची डाक्टर लिख कर भेज देते बाहर से कराइए अब गरीब आदमी कहाँ से कराएगा जिसके पास दो सौ चार सौ कम एक दिन का कमाना है कहाँ से करा पाएगा बाहर में जो कि बाहर में हजार रुपये एक टेस्ट का लेते हैं पाँच सौ लेते हैं पैसे अब जो कि इस समय सारा निःशुल्क हो गया है भारत सरकार के द्वारा सारा निःशुल्क हो गया है अब जाे कि अब गरीब वर्ग के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड हो गया है पाँच लाख तक का आदमी सरकारी हास्पिटल में सरकारी में नही है तो प्राइवेट में भी जा कर पाँच लाख तक का अपना दवा फ्री में करा सकता है ये भारत सरकार द्वारा अच्छा गरीब वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छा है भारत सरकार ने किया है भारत सरकार और कर रही है उस उन हास्पिटल को आधुनिक बना रही है अच्छे डाक्टर दे रही है हास्पिटल में अच्छे नर्स दे रही है सब गरीब वर्ग के तबकों के लिए भारत सरकार बहुत अच्छा कर रही है हास्पिटल में स्वास्थय स्वास्थय प्रणाली में अब बहुत सारे सुधार देखने को मिल रहे हैं पहले पहले के हास्पिटल थे बारिश हो जाता तो बेड भीग जाता था बेड पर रहने का बिस्तर नहीं थे ओ बेड सीट नही थे और अब अब तो नियमित रूप से प्रतिदिन बेड पर बेडसीट चेंज होता है सर सफाई होता है पूरा हास्पिटल का कम से पूरा सर सफाई से ख्याल रखा जाता है गंदगी से ख्याल रखा जाता है पोछा लगता है सब कुछ लगता है पहले हास्पिटल में पूरा मच्छर भरे पड़े थे गंदगी थे कुत्ते लेटते थे अब इतना सुविधा कर दिया गया है कि एक मच्छर तक भी हास्पिटल में नहीं उगते हैं

पहले से बहुत सारा सुधार हो गया है स्वास स्वास्थय के क्षेत्र में स्वास्थय के क्षेत्र में जो हास्पिटल भी जो यहाँ पंद्रह किलोमीटर के थे एक एक गाँव से कोई भी पहले हास्पिटल था तो पंद्रह किलोमीटर बीस किलोमीटर की दूरी पे एक हास्पिटल था आप हर पाँच किलोमीटर में हास्पिटल हो गया है पाँच के मी पाँच किलोमीटर दूरी पर कि आदमी जल्द से जल्द अपने नजदीकी क्षेत्र में पहुँच सके हास्पिटल में पहले के रास्ते भी बहुत खराब थे हास्पिटल जाने में घर से निकलते थे और जाते जाते हास्पिटल में एक घंटा दो घंटा लग जाता था अब इतना अच्छा सब वहाँ सरकार द्वारा रोड रोड का निर्माण हो गया है रास्ते अच्छे हो गए हैं आदमी पाँच से दस मिनट में हास्पिटल पहुँच जाता है तुरंत ट्रीटमेंट चालू हो जाता है आदमी का एमर्जेंसी तो एमर्जेंसी में मतलब आद ऐसे नार्मल है तो नार्मल में आदमी का ये भारत सरकार का बहुत अच्छा स्वास्थय के क्षेत्र में काम चल रहा है अभी भी काम चल रहा है